हँ हमर स हमसब सब सब्जी यऽ बैंगन कद्दू करेला आओर बहुत सारा यऽ देखिके कीन लेब आओर सब्जी यऽ ई अछि चालिस रुपए कद्दू आओर बैगन बीसके आओर करेला तीसके आओर सबके एनहिते दाम छै हमर सब्जी ताजा ताजा यऽ ने ओहि लऽ हमर सब्जी एकदम ताजा आओर फ्रेश यऽ एहिके लेल एनहिते बिकाइत छै आ जहाँ अहाँ सस्ता लेब तहाँ सड़ल गलल मिलत हँ हँ अहाँ एहने सब्जी लेब तऽ खायमे बढ़िआँ लागत आ रेट रहत नहि तऽ अहाँ कम दामके लेब तऽ सड़ल रहत हँ तऽ इहे लऽ लिअ जादा दाम कहाँ छै एतबे दाम तऽ रहैत छै मार्केटमे नहि एहिसँ कम नहि बिकायत सड़ल बला सब्जी कीन लिअ दोसर ओ तऽ अब अहाँकेँ मर्जी यऽ लेकिन फ्रेश सब्जी एकदम अच्छा इहे लऽ लिअ नहि तऽ सड़ल लेब तऽ दोसर ठाम से लऽ लिअ नहि नहि तऽ हम अपन हम अपन घटाके लगाके नहि दऽ सकैत छी ने हमर हमरो तऽ एहिसँ सब किछु भऽ रहल छै सही दाम छै सही दाम छै सही दाम छै दाय लेकिन अहाँकेँ लेबेके होयत फ्रेश लेबेके होयत तऽ एतबे सब जगह मिल जायत आ जे कनिके दब छै जे सड़ल पाकल छै ओ कनी कम दाममे मिलत नहि नहि जे फ्रेश सब्जी छै जते ताजा ताजा तोड़ल सब्जी छै ठीक छै आउ